पैदल यात्रा करयकऽ लेल हमरा सभसँ बढ़िआँ लगैए जे जंगल आओर नदी जे रहै छै न ओहिमे हमरा बड़ा बढ़िआँ लागैए जंगलमे आमोकऽ गाछ रहैए सभ तरहके पेड़ रहैत छै ओसभ देखलहुँ तऽ मोन खुश भए गेल फलो फूल मिलल खाइलऽ आ नदी रहल तऽ माछो ताछ पकड़ि लेलहुँ ओहिमऽ माछ ताछ पकड़िके पकाय तकायके पिकनिक मनेलू आ समुन्द्र तट पर जे जाइत छियै तऽ ओहिसँ हमरा जे छै से सूर्य अस्तके जे देखलहुँ मेघ लाल रहल जंगल रहल तऽ ओसभ चीजसँ मन बहुत खुश भै जाइत छै तऽ हमरा जे छै से सभसँ नीक लागैए समुन्द्र तटमे जंगल जे रहय छै ओहिमे पैदल यात्रा करयमे बढ़िआँ लागै छै ओहिठिनसँ सूर्योऽस्त देखयमे नीक लागैत छै जेकि मेघ अधा लाल भऽ जाइए एने जंगल रहै छै एने जे छै से समुन्द्रके जे पानी रहै छै तऽ ओसभ देखयमे हमरा बहुत नीक लागैए इएह कारण छै जे ओहिठिना जंगलमे फलो फूल मिल जाइत छै नदीमे माछो मिल जाइत छै तऽ ओसभ जे छै से पकड़िके अपन